हमारे गाँव कि युवाएँ वो अलग अलग चॉइस में अपनी अपनी चॉइस रखते हैं कोई अपनी सर्विस के लिए तैयारी करता है इ जो है अलग तैयारी करते हैं इसलिए वो अच्छी सी शहरों को चॉइस करके जाते रहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा बंबई हो गुजरात हो अहमदाबाद भी पसंद करते हैं या या बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो धार्मिक प्रवृति के होते हैं वह अच्छी अच्छी जगहों पर जाते हैं जैसे कश्मीर में चले जाते हैं बंबई में चले जाते हैं या इधर चले जाते हैं चंडीगढ़ साइड में इसलिए जाते रहते हैं उनकी प्रवृति अलग होती है कुछ ऐसे होते हैं जो अपने गाँव में ही खुराफात रहते रहते हैं ज़्यादा कोई शराबी निकलता है इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो हैं अच्छी पढ़ाई के लिए अच्छे शिक्षा के लिए बाहरी गां शहरों में जाते रहते हैं इसलिए तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो हैं अपनी तैयारी में ही लगे रहते हैं गाँव के कुछ ही बच्चे होते हैं जो गाँव में अपना अपने शक्ति अनुसार रहते हैं कोशिश तो सभी माता पिता की होती है कि वो हमारा बच्चा जो है बाहर जा अच्छे शिक्षा लेकर अच्छा काम करे ताकि हमारा परिवार जो है ओ खुशहाल खुशहाल बना रहे और ऊ भी अपने

काम करता रहे इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा रोस पड़ोस के भी गाँव गाँव के युवा जो हैं वो भी अपनी शिक्षा के लिए दूसरी जैसे शहरों में जाते रहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा जो है राजस्थान एक जाते हैं या उसी जगह पर जाते रहते हैं इसलिए हरेक बच्चे को रहता है कि वो अपना अपने जीवन के विषय में ही सोचे इसलिए वो तैयारी करने के लिए बाहरी शहरों में जाते रहते हैं इसलिए मैं यही चाहूँगा कि बच्चों से उम्मीद करता हूँ कि वो बाहर जाएँ अपने डी में जीवन को सुखमय बनाने में चॉइस रखें बस यही है और क्या है सभी का रहता है कि वो अपना बाहर जाएँ